गेल्या वर्सा हांव म्हज्या मित्रां बरोबर नेत्रावळी जे सांग्यान आसा थंय एक मैनापी वॉटरफॉल म्हूण आसा थंय गेल्ले थंय जेन्ना आमी गेले तेन्ना पावसाचे दीस आसले आनी आमी ट्रॅक तो चालू केलो ट्रॅक हो सुमारे एक साडे सात किलोमिटर वन वे आसलो एका वटेनच्यान साडे सात किलोमिटर आसली त्या वॉटरफॉल मेरेन सो आमी जेन्ना चलत वताले तेन्ना चडटी मेळटा दोंगर चडटात आमी देंवतात परत चडटात परत देंवता अशें करून ती वाट आसली पयली आमी जेन्ना चलत वताले आमी चिंतताले केन्ना पावतले केन्ना पावतले सगळे जाणां थकिल्ले दनपारची वेळ जायत येल्ली सगळे जाणां जाम जाल्ले आशिल्ले तशेंच चलत चलत गेले पूण जेन्ना आमी ते दृश्य पयले ते वॉटरफॉलाचें दृश्य पयले तेन्ना ती थकवण आसली म्हणटात ती एका सेकंडान अशी गायबशी जाली आमी सगळे भूरग्यां सारके धांवत धांवत थंय वॉटरफॉला कडेन गेले सगळ्यांनी पांय बुडयले थंय मागीर सगळ्यांनी फोटो मारले आनी थंय वॉटरफॉला कडेन बसून आमी सगळ्यांनी मेळून जेवले आमी जेन्ना आमी थंय सगळे फोटो मारताले तो टायम कसो गेलो तो आमकां कळुंकूच ना आनी परत आमचो येवपाचो टायम जालो तशेंच आमी त्या हातूंत जोमान परत भायर सरले थंयच्यान येवपाक आमी चलत चलत चलत चलत परत आमी जेन्ना गेटी कडेन पावले आनी तेन्ना आमकां एक अशें एक मन अशें भरून आयलें की अशें आमी एक ट्रॅक असो कंम्पलीट केलो सुमारे पंदरा किलोमिटरांचो जातालो आनी आमी एका दिसान तो कंम्पलीट केलो परत आयले घरा कडेन सगळे जाणा आनी दोन दिसांनी जेन्ना आमी सगळे फोटो शॅर करताले जेन्ना फोटो फोटो पळोवपाक बशिल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळे की अशें आमकां आनी परत वचपाक जाय कित्याक ह्या ट्रॅकांचेर जी मजा येता ती वेगळीच मजा आसता जी आनी खंय मेळूंक शकना कित्याक ती एक फिजीकल ऍक्टीवीटी करून जेन्ना तें एक सॅटीसफॅक्शन जशें मेळटा जे एक आनंद मेळटा तो सुद्दां वेगळोच आसता